कोनो व्यञ्जन बनाएब बड कठिन छै हम स्टूडेन्ट लाइफमे जे तरकारी बनाबैत रही तऽ ओ लोहिआमे सटि जाइत रहए छोल्लींसँ खोखैर खोखैर ओकरा बनबैत रही आओर बादमे अपन भाउज सँ पुछैत रही यै भौजी से तरकारी सटि किएक जाइ छै लोहिआमे तऽ ओ कहलखिन बौआ लोहिआके गरम हुअऽ नहि दै छिए पहिने गरम हुअऽ दिऔ तहन तेल डलिऔ तेल खौलतै तखन फोरन या सब्जी दिऔ तऽ हम अपना जीवनमे बहुत प्रकारके तरकारी बनेलहुँ हमरा सबसँ बेसी आसान लागैत रहए चनाके छोला बनाएब आओर सबसँ भारी लागैत रहए माछ मछली बनाएब छोला बनाबैमे केवल चनाकए उसनि दैत रहिए आओर मर मसल्ला दऽ कऽ भुजि कऽ आओर रस दऽ कऽ खौला लैत रही लेकिन हमरा ओनाहिओ भी कोनो भी प्रकारके भोजन बनाबऽ मे रोज भारिए लागैत रहए चाहे ओ भात होइ दाल होइ सब्जी होइ लेकिन जीवन भरि हमरा भारिए लागल तैओ सिखबाके प्रयास हमेशा करैत रहलहुँ आओर धीरे धीरे एखन किछु प्रकारके सब्जी अपन जीवन काटैलए हम बनाकऽ खा सकै छी लेकिन हमरा तऽ व्यञ्जन की भोजने बनाएब भारी लागैए हमतऽ भुखल जीवन काटि सकै छी बना नहि सकै छी